जोङो ना थेनो थांब्ला जोङो ना थेनो थांनायाव मा मा नांगौ खदाल नांगौ बेनि उनाव जेखाइ खबाइ नांगौ सारनो थोरसि नांगौ गामब्ला नांगौ आरो सारखांनायनि उनाव मा मा ना मोनगोन जोंलाय

बिलोआव थायो नास्राय थुरि फिथिग्रि आरो ओरैनो दंग'आव माबानायावहाय ना माबा ना मावा थायो ओमफ्राय बोहैनाय दै माबायावहाय नाथुर खांख्राइ मोनो ओमफ्राय फास्रिजोंफोरबा ना एलेंगा बेफोरबायदि मोनो ओमफ्राय जेजों सारनाय समाव अनेक नाखौ मोनो फिथिग्रि एलेंगा गिदिर गिदिर ना ओमफ्राय बेबायदिनो अनेक ना मोनो ना फिसाफोर मोनो ओरैनो बिलोआव ना बोथिया थायो मोनो थोरि नास्राय बांसिन मोनो ओमफ्राय बिदिनो गुरब्ला नाथुर ना फिसाफोर मोनो ओमफ्राय सारनायाव बिदिनो अनेक नाफोरखौ मोनो आरो गिदिर गिदिर ना फिसाफोरखौ बेफोरबायदि मोनो ना थेंगोना ना बामि फिसाफोर थुथा जामि ना मावा बेफोरबायदिखौ अनेकखौ मोनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बे नाखौ लाबोनानै सायो फोसाबो जोङो बिदिनो फोरानो जायो संनानै बिदिनो आरो दै लायै दै बिदिनो बबेबा बिलोआव बिदिनो ना फिसा फिसा मोनो बबेबा दैमायाव नाथुर बिदिनो ना गिदिरफोर मोनो

ओमफ्राय दहला दहलि माबाफोराव बिदिनो नास्राय माबाफोरानो बांसिन थायो आरो नास्राय थुरि बोथियाफ्रानो बांसिन थायो